नमस्कार म्हाका पासपोर्ट रिन्यव करपा बाबतींत थोडी म्हायती जाय आशिल्ली हांव आतांच कॅनडा रावपा आयलां नवें घर नवो पत्तो आनी सगळेंच नवें जाल्ले आसा हांव हांगा थोडें स्थीर जालां आनी म्हाका आतां म्हजो पासपोर्ट रिन्यव करपाचो कसो दिसता कारण म्हजो सद्या पत्तो बदलिल्लो आसा हांव चित्तालें की म्हज्या ह्या नव्या पत्त्याची नोंद म्हज्या पासपोर्टार आसपाक जाय कशी हें फक्त प्रवासा खातीरच अशें न्ही तर हांगच्या कागदपत्रांनी म्हज्या ओळखीचो पुरावो म्हूण ही गोश्ट खूब गरजेची आसा कित्याक की बँक खातें उगडटा आसतना कामाचो अर्ज करता आसतना वा हांगची सरकारी कामां करता आसतना पासपोर्टाचेर बरयल्लो पत्तो बरोबर आसपाची गरज आसता पण हो पत्त्याची नोंद करच्या पयलीं ताचो अर्ज करपा पयलीं म्हाका हें सगळें नीटपणान समजून घेवपाचें आशिल्लें म्हणून हांव तुमचो सल्लो घेवपाक हांगा आयला अर्ज करपाच्या पयलीं म्हाका ही म्हायती काडपाक जाय आशिल्ली की हें करपाक खंयचे कागद लागतात हें करपा खातीर कोण पात्र आसा कितली फी लागता आनी अर्ज केलो की सगळी प्रोसिजर कंप्लीट जावपाक कितलो टायम लागता कितलो वेळ लागता म्हाका खूब लोकांनी सांगलें की भारत सरकाराचेर पासपोर्ट सेवा पोर्टल आसा थंय सगळ्या स्टेप्सांनी अर्ज ऑनलायन करपाची सोय आसा हांव ते वेबसायट पळोवन आयलें पण थंय अर्ज करच्या पयलीं म्हाका सगळें समजून घेवपाक जाय आनी कांयच चुकूंक जायना अशेंच म्हजी इच्छा आशिल्ली म्हणून हांव हें सगळें समजून घेवपाक तुमच्या कडेन आयलां